तशें आमकां गोंयान न्हू बरें आमचें केन्ना तांकां लायट अशी ना अशी नासना आसता लायट फक्त पावसान नासता न्हू तें मातशें लायट केन्ना वयतलो कितें काम आसले जाल्यार तेंकां पयली सांगता ते आमकां लायट काडटा म्हणून मागीर आमचे रोकडी लायट येता बाकीचे गांवांनी शे लायट नासता दोन दीस एक दीस खूब त्रास जाता आमकां लायट आसता बरी आनी रोकडी गेल्यार सुद्दां रोकडी येता तशी आनी वाज झाडां बी पडली जाल्यार एक दोन दीस एक दीस जाता चकडी जाता आमचे सारकी लायटू चड आमकां कंप्लेन नासता लायटीची आमच्या गोंयान तशें बरें आसता आनी तेन्ना अशें झाडां पडली पावस पडलो जाल्यार खूब पावस पडलो जाल्यार लायट वयता तशें सद्दां लायट आसता आमची गोंयान तरी बाकिच्या गांवांनी कशी लायट नासता उदक नासता आमकां तशें येना म्हणजे बरें आसा गोंयान तशें